हलो जी बोलिए हाँ जी हाँ शर्मा स्वीट्स से बात कर रहा हूँ कहिए हाँ जी बोलिए जी दो एप्पल केक दो चाकलेट केक जी बताईए कौन कौन सी मिठाई चाहिए थी जी दो किलो काजू कतली

जी चार किलो रसगुल्ले और जी पाँच किलो जलेबी ये ओडर आपको कब तक चाहिए हाँ जी मिल जाएगा शाम के पाँच बजे आपको ओडर मिल जाएगा ओक्के और कुछ ओडर चाहिए हाँ जी मिठाईयां हैं न रसगुल्ले इमरती सब कुछ मिल जाएगा आपको जी जी चार किलो इमारती ठीक ठीक कर देंगे आपको अगर मिल जाएगा ठीक है ठीक है शाम के पाँच बजे तक पहुंचा आपके ये ओडर ठीक है हाँ मिल जाएगा अर्जेंट आपको ओडर ओक्के जी ठीक है और कुछ चाहिए हो तो बताओ पार्टी वगैरह और कुछ हाँ सेलिब्रेशन का सामान भी है न जैसे पार्टी नमकीन बिस्किट कुछ पार्टी वेपर पार्टी वैपर्स कुछ चाहिए बिस्किट वगैरह ठीक है पाँच पैकेट ट्वेंटी ट्वेंटी बिस्किट नमकीन में है न तीखा नमकीन मीठा नमकीन है न जी जी और गिफ्ट उफ्ट के लिए कुछ चाहिए पेस्ट्री चोकलेट कितनी करना है डेरी मिल्क चोकलेट ठीक है ठीक है पाँच कर देंगे आपको और कुछ चाहिए ठीक है ठीक है कब तक पाँच बजे तक पहुँचा देंगे ठीक है जी धन्यवाद